जय झूलेलाल असांजे हिंदू धर्म में असांजा सुठा कर्म ई असांजो सुठो पुरस्कार आहे असांखे वॾनि जी सेवा करणु खपे ऐं असांखे वॾनि जी आदर ऐं समानु करणु खपे असां पंहिंजे शरीर जे लाइ जीअं योगा वोगा कयूं था तीअं भक्ती भाव में असांखे ध्यानु ॾियणु ज़रुरी आहे सभिनी सुठा कर्म करणु घुर्जे ऐं किथे बि सुठी जॻह ते वञी सेवा प पाठ पूजा जेतिरो थी सघे मंदरनि में करणु घुर्जे असां सभिनी जो पंहिंजो सुठो संस्कार ई अॻिते कमु ईंदो